हेलो नमस्ते मैडम मैं संगीता बात कर रही थी मैम आपके यहाँ पर फूल मिल जाएंगे मैडम मैम मुझे एक किलो गेंदा सॉरी एक किलो रोस चाहिए था और एक किलो लिली चाहिए था मैडम नहीं मैडम गेंदा का नहीं चाहिए था सिर्फ़ लिली और रोज़ चाहिए था मैडम तो आप इसका मुझे रेट बता सकते हैं मैडम आप कैसे किलो आप देंगे ये लिली और रोज़ का मैडम

तो सौ वाला कौन सा फूल है मैडम रोज़ है या लीली है अच्छा मैम सौ तो ज़्यादा लग रहा मैडम थोड़ा और कम कर दीजिए मैडम मैं ये एक दिन के लिए नहीं मंगवा रही मैडम आप अच्छे से रेट लगा देंगे तो मैं अभी जो नवरात्रि चल रही हैं तो पूरे नौ दिन आपके यहाँ से ये फूल मँगवाऊंगी मैडम तो थोड़ा आप एक बार समझ के लगा दीजिए जी जी मैडम जी ठीक है मैडम तो आपको कुछ एडवांस पेमेंट तो नइ करना हैं मैडम या फिर एक साथ पेमेंट करें ठीक है आपका ये नंबर व्हाट्सएप है मैडम जी सॉरी फ़ोनपे जी आप पहुँचा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा मैडम

जी जी जी मैडम आपको मैं एड्रेस व्हाट्सएप कर देती हूँ और आपके उसी लड़के को मैं एडवांस पेमेंट कर दूँगी मैडम तो चलेगा ठीक है मैडम धन्यवाद आप सुबह नौ बजे पहुँचा दीजिएगा मैडम क्योंकि पूजा हम दस बजे से जी जी जी मैडम तो पूरे नौ दिन तक आप समय से भिजवा दीजिएगा जी जी मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी जी जी बिल्कुल यदि यदि कुछ दूसरे और फूल की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको ज़रूर समय से पहले बताऊँगी ठीक है धन्यवाद मैडम